ہاں میں نے اسکول میں ڈرائینگ سیکھی تھی اور ہمارے یہاں کوپا گنج میں آرٹس اسکول ہیں اور ہمارے مئو میں بھی بہت کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پر آرٹس کی جو ہے وہاں پہ پڑھائی اسٹڈی کی جاتی ہے تو ہمارے مئو میں بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں سے لوگوں کو فنکاروں کو مدد ملے گی اور ہمیں بھی جب موقع ملے گا تو ہم بھی یہ جو یہ جو خوبی ہے جو آرٹ ہے ڈرائنگ ہے وہ سیکھیں گے